असांजी जेकी सिंधी भाषा आहे ॾाढी मिठिड़ी भाषा आहे जेका कॾहिं मां विसारे न सघंदुमि असां कोशिशि कंदा आहियूं जेके असां जेके सिंध मां जेके लफ़्ज़ खणी आयां आहियूं उहे ई ॻाल्हायूं पर कंहिं केमहिल असांखां कुझु अंग्रेजी लफ़्ज़ या हिंदी लफ़्ज़ बि निकिरी वेंदा आहिनि जेका सुठी ॻाल्हि न आहे सिंधियुनि लाइ सिंधी जेके आहिनि उन्हनि खे सिंधी भाषा ज़रूरु ज़रूरु घर में बि सिंधी भाषा में ई ॻाल्हाइणु खपे छोजो सिंधी सिंधी हिकिड़ी मिठिड़ी ॿोली आहे जेका सभिनि खां सुठी ॿोली आहे मुंहिंजे अनुसार